हमलोग तो मुम्बई गए थे वहाँ पर जाकर गए जिवदानी माता तर वहाँ तो सारे कुल मराठी कौन कौन था उन सबकी बात ही हमलोग की समझ में नहीं आती वह सबको कैसे बोलती कैसे अब हमलोग तो मुँह ताकते चुपचाप नहीं तो इशारा कुछ करते हैं भाई उन लोग काी बात तो हमलोग नहीं समझ पाते हैं और ये रोड उड पर चलते हैं तो उन लोग को भाई देखते हैं वह सब आदमी मति धोती पहनती है लुँगा भाई हमलोग तो उन लोगों को देखते रहते हैं हमलोग तो उन लोगों को समझ नहीं पाते हैं कि कि यह सब क्या बोलती है क्या कहती है हमलोग की भाषा वह भी नहीं समझ पाती है फिर हमलोग आ गए संगम इलाहाबाद इलाहाबाद में आए तो बहुत अंग्रेज थे और नागा लोग थे अंग्रेजों को भी देखते हैं तो हमलोग भाई देहाती आदमी उन सबों को देखते रह जाते हैं बगल में रास्ता छोड़ देते हैं छोड़कर खड़ा होकर अपन तमाशा देखते हैं नागा लोग जाते हैं देखते हैं सब वह लोग उघारे पुघारे जाते हैं बहुत बहुत रथ सहित जाते हैं कि आदमी भाई अपना शरीर लेकर के इधर उधर हट जाता है हमलोग किसी को का चीन्हेंगे चीन्हेंगे वह अपने एरिया का आदमी का उसर वह उधर के एरिया का आदमी तो चिन्हाते नहीं है हमलोग से हम लोग देहाती आदमी थे क्या करें भाई जितना में थे वही तो देखेगा हमलोग कौन उपाय करेंगे जिंदगी भर तो हमलोग देहात में रह गए और किसी तरह कभी निकला तो भाई पूरा हमलोग को समझ में आता नहीं है क्या करें कैसे भी बीत रही है और बहुत लम्बे तक हम तो भाई नहीं गए थे थोड़ा थोड़ा गए थे वही देखे पहले का आदमी आप लोग जानते हैं कि ना कहीं नहीं जा पाता था हाँ घर में ही रहता था घर में ही रहता था अब तो भाई बहुत आदमी जा रहे यहाँ वहाँ जिसका जाँगर ओंगर चल रहा है वह भी चल जाते हैं अब हमलोग तो उतना नहीं चल पाते हैं नहीं जाते भी नहीं हैं यही कुल तो हम लोग देखते हैं गाँव में भी कोई साधन नहीं है कि किसी को कहकर चले जाएँ अब मँगाओ अब लम्बे से मँगाना पड़ता है तो जाना होता है यही कुल तो हो रहा है बच्चों को लिए स्कूल छोड़ना पड़ता है स्कूल से स्कूल उस्कूल से लाना पड़ता है बड़ी समस्या हो रही है अब हमलोग तो बिता रहे हैं क्या किया जाए किसी भी तरह बिताना भी है बच्चे अभी छोटे छोटे कुल आजकल के युग में तो जानते हैं कि नहीं आजकल बच्चे सब घर पर तो पढ़ते नहीं हैं सभी जाते हैं इधर उधर उधर गाड़ी घोड़ा से यही कुल दिक्कत तो हो रही है क्या करें अब हमलोग कौन उपाय करें बन